हँ हेलो हमे सोनाके दोकान वला छी हँ हमे सोना वला दोकानके छियै तऽ केहन केहन लेबै हमरा रङ्ग रङ्गके सोना छै टीका छै झुमका छै अथि बाली छै नथुनी छै सब रङ्ग बाप रे एखन तऽ सत्तरि रुपये छऽ सत्तरि रुपये हजार नहि सत्तरि रुपये एखन भरि छनि एखन कम आर नहि होतै तैॅं एखन कम आर नहि हँ तऽ सब रङ्ग पायल छै जे खोजबै सब रङ्ग रङ्गके चीज हँ जे बढिऑं बढिऑं डिजाइन डिजाइनके जो ओहन देखने नहि होबै कहुँ तेहन हमरा दोकान हँ नथिया झुमका ई जे कहै छथिन मनटीका सब चीज आर हँ ओ लक्षमी बला हार जे होइ छनि लक्षमी हार सब सोना बला हँ मंगल सूत्र आ झोलना सब हम से हम देखू ई बात छै नहि नहि खराब तऽ होइयेके बात ने बढिऑं दोकान छै हँ दोकान हमर खराब तखन लेब तखन लए लेब पैसा लैके पूरा हँ बीछिया टीका मनटीका सब चीज हँ हाथमे जे ओ कङ्गना पैहनै छै कङ्गना सब एगो चीज हमरा दोकानमे कम नहि सब सङ्ग हँ सब चीज देखै देखाबे बला हँ जुल्फी अथि नथुनी रङ्ग अच्छा तऽ बढिऑं बढिऑं हम कीन कऽ अहाँ खातिर रखब हम जब सोनेके दोकान देने छी तब बढिऑं रखब तऽ अहाँके लेकिन भाव हमर अजीमा होत सत्तरि रुपये हँ सत्तरि हजार रुपैआ भरि लै लेब डिजाइन तऽ जहन चाहबै तेहन अहाँके पैन्हता तब ने कहता जे बाप रे कोन दोकान सऽ लेलहुॅं झमा झम लगतै तऽ झमा झम्मे हमरा जिमामे ओ डुप्लिकेट हम नहि रखै छियै वएह झमैल बला देहके हँ झमकत अलाकमार्क अलाकमार्क अच्छा लहि जैब कै बजे एबे दोकान के नाम जनै ने छी